भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है हम पर सौ वर्षों तक ब्रिटिश कंपनी ने राज किया था हमारे सभी भारतवासियों ने एकजुट होकर उनसे स्वतंत्रता हासिल करवाई जिससे आज हम स्वतंत्र भारत को देख रहे हैं और वर्तमान के अंदर अगर हम देखें ना तो हम एक चीज मानते कि जब पहले जब मुगलों ने हम पर राज किया था तो भारत के कई जो राजाओं ने एक वीर योद्धा के रूप में उनसे लड़ाई की थी और आज अगर हम देखते हैं कि धर्म धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या हिंदू मुस्लिम बीच में जब अपने आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह चीज नहीं होनी चाहिए और अगर मेरी यहाँ की ऐतिहासिक क्षण की बात करूँ तो जब अपन में पन्नाधाय की बात सुनती हूँ या फिर मैं अगर स्वतंत्रता सेनानियों की बातें अगर हमको जब पता चलती है किस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर कर हमारे देश को आजादी हासिल दे करवाइए तो वो मुझे बहुत गर्वपूर्ण लगता है और हाँ मैं कुछ नेताओं के नाम ले सकती हूँ जैसे महात्मा गांधी है सुभाष नेहरू है भगत सिंह है उसके बाद आप नेताजी की बात कर सकते हैं और रानी लक्ष्मीबाई है ऐसी खूब वीर योद्धा है जिन्होंने हमारे देश में आजादी हासिल करवाई है